हमरा गाँवके पोखरिमे मलाह सब मखानके बीया आनै छै तकर बाद ओकरा रोपै छै तहन गाछ पैघ भेल पानि पटेलक ओहिमे खाद सब देलक तहन जाए कऽ पत्ता पैघ होइ छै तऽ बहुत जहन पैघ भए गेल पाकि गेल तऽ तहन ओकरा पत्ताके काटि देलक तकर बाद जाए कऽ ओकरा बाहरै छै मखानके बहारलक तकर बाद जाए कऽ बाहर निकालि कऽ ओकरा साफ सुथरा केलक तहन सुखेलक तहन जाए कऽ ओकरा भुजलक तहन फोड़लक लाबा जे बढ़िऑं बढ़िऑं लाबा होइ छै ओकरा बजारमे बढ़िऑं दाम भेटै छै तऽ ओकरा बजार लए गेल सहरसा सबमे अपन बेचलक खूब कऽ पैसा भेल एहिबेर तऽ बहुत भेलै मखान लोकके बहुत बढ़िऑं मखान रहै एहिबेर बहुत सस्तोमे भेटलै सबके हमरा गाममे मखानक खेती बहुत बढ़िऑं होइ छै बहुत लोक मखानके खेती करै छै किया तऽ पोखरि सब बहुत छै ताहि दुआरे ओहिमे पैसा बहुत होइ छै तऽ तैं दुआरे लोक बहुत मखानक खेती करै छै